ओल्ड सांग ते पराने जेह्ड़े गानें हे एह् जेह्ड़े अज्ज दे गानें न इंदे बिच्च इयो फर्क ऐ कि इस ते उंदे अळफाज़ बड़े अच्छे होंदे हे ते होंदे हे ते कन्ने ते उंदे च इंडियन इंस्टूमैंट दा जूय होंदा हा जेह्ड़े साढ़े पारंपरिक वाद्ययंत्र न उंदा यूज होंदा हा ते कन्नै उंदे उप्पर गानें पर जादा फोक्स होंदा हा अज्ज कल जेह्ड़ा ऐ संगीत पर जादा फोक्स ऐ अवाज़ जादा होंदी ऐ संगीत दी ते कन्ने जेह्ड़े बोल होंदे न गाने दे ओह् उन्ने शैल नी होंदे जिन्ने परानें गानें दे होंदे हे ते कन्नै जेह्ड़े परानें गानें होंदे हे उंदे च इक लोक संगीत जेह्ड़ा होंदा हा ओह् बी होंदा हा ते अज कल दे गानें बिच्च असेंगी गी ओह् चीज़ नी थ्होंदी ते मीं पराने गानें न जेह्ड़े बैट्टर लगदे न नमें गानें बी ठीक न पर उंदी लाईफ घट्ट होंदी उसी अस घट्ट सुनने आं ओह् भुल्ली जंदे न असेंगी परानें गानें न जेह्ड़े ओह् असेंगी जाद रौंह्दे न जादा नमें गानें दे कंपैरिज़न च नमें गानें दे कंपैरिज़न ट ते मिगी जेह्ड़े न नमें गानें मते पसंद न परानें गानें मते पसंद न नमें गानें दे कंपैरिज़न च